मुर्ग़ा मुर्ग़ा मुर्ग़ा अभी हम बिजनेस पक्षी पालन में यदि मुर्ग़ा पालन हम करते हैं तो ई बिजनेस सबसे अच्छा है इसलिए जो मुर्ग़ा को फर्म डल घर बनाते हैं बहुत बड़का इसको जगह चाहिए बढ़िया इसमें वो अथि का जो जाल लगता है ऊ जाल लगाना पड़ता है अ इस बहुत तेज़ी में इ मुर्ग़ा बढ़ता है इसका वजन होता है तो मार्केट में हम जब बेचते हैं तो इसमें पैसा ज़्यादा देते हैं ये चिकन बनाकर सब खाते हैं इसकी बिक्री ज़्यादा है तो हम लोग को और कोई बिजनेस नहीं वो करेंगे तो चलेगा यदि ई बहुत तेज़ी में बढ़ रहा है चल रहा है तो हम लोग करते हैं अच्छे से इसमें दाना ख़रीदकर डालते हैं सुइयाँ दवाई एस्प्रे इस पर करते हैं साफ सफइयत रखते हैं के तो नहीं रखेंगे तो यह कैसे होगा तो बहुत अच्छा से ही चला लेते हैं अ ई बिक भी रहा है दाम भी ज़्यादा दे रहा है मुर्ग़ा पालन में बहुत तेज़ी है मुर्ग़ा पालन में मार्केट में बहुत इसकी माँग होती है ताे हम लोग जाते हैं तो बेच लेते हैं तौ बढ़िया बिजनेस है इसमें जल्दी से ना वजन हो जाता है महँगा भी है

तो मुर्ग़ा कोनो क़हराब चीज़ नहीं है जब ई बिजनेस से हम बढ़ रहे अ हैं तो क्या आपत्ति है हम लोग को करने में हम कर रहे हैं जिसको जो बिजनेस मिलता है ऊ जो अच्छा से चल रहा है तो उसको चलाइए छोड़िए मत छोड़ दीजिएगा तो तब बैठकर खाएगा तो नहीं ना होगा अह काम करते रहिएगा तो पेट भरेगा अपना दाम अच्छा आएगा तो दूसरा काम करेंगे तीसरा हो जाएगा तो आपको वृद्धि होगी भुखे नहीं ना मरिएगा तो इसीलिए मुर्ग़ा पालन खोल लेते हैं अपना बइठल भी रहते हैं उतना नहीं काम करना पड़ता है इसी को दाना पानी देते हैं देखभाल करते हैं इसी में हमको पैसा आ रहा है कोई टेन्सन नहीं है अपन बिजनेस को चला रहे हैं अच्छा से अच्छा हम लोग कर रहे हैं इसमें क्या दिक़्क़त है बोलते हैं दूसरो दीदी को कीजिए इस बिजनेस च लाइए बैठकर क्या करिएगा अपना काम करिएगा तो पैसा होगा तो अच्छा रहेगा दूसरा कोई बैठा रहता है उसको बताते हैं ये बिजनेस को आगे बढ़ाओ घर बनाओ और बड़ा बनाओ छोटे से नहीं काम चलेगा तो ऊ बढ़ता है दुटा से चट्टा हुआ चट्टा से दशटा हुआ तो बरबे ना करेगा तो उसको जगह चेंज करना पड़ता है दूरी दूरी तक घर बनाना पड़ता है दूरी दूरी तक उसकी साफ सफइयत करके हम लोग रखते हैं ढंग से टइम टेबुल पर उसको दवाई लाकर देते हैं फिर सुइयाँ लगवाते हैं जो भी दवाई लगता है सब दवाई उसको डालते हैं